ٹیکنالوجی آج کی دور میں انسان کو ہر چیج میں آسانی کر دیا ہے جیسے کہ موبائل موبائل میں ہم آج کئی کام کو اپنے انجام دے سکتے ہیں جیسے ابھی ہم جمین کی رسید داخل خارج آن لائن کر لیتے ہیں ہمیں جیسے موبائل سے پیسے ٹرانسفر کر لینا جیسے ویڈیو کالنگ بات کر لینا جیسے کسی طرح کی الجھنوں کو آج دیس بدیس میں بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹیکنالوجی بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس سے جو ہے تو ہمیں بہت بہت زیادہ کامیابی ملی ہے اس کے ذریعے ہم ہر چیز کر سکتے ہیں وہ جو ہم آج سے پچاس سال پہلے ناممکن کو ممکن کر دکھایا یہ ٹیکنالوجی نے اور ہم اس پہ بہت زیادہ ہی فوکس کرتے ہیں جیسے ہمارے دیس میں ہمارے راجیہ میں ہمارے گھر میں بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں کوچنگ کرتے ہیں آن لائن پڑھائی کرتے ہیں یہ سب کتنا آسان ہو چکا ہے اور ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں اسی پہ چلتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت دینے والا چیز ہو گیا ہے ہم اس چیز پہ بہت زیادہ غور کرتے ہیں کہ تاکہ ہمارے آنے والے بچوں کو آنے والے پیڑھیوں کو اور بھی آسان ہو جائے ہم ان سب چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کر کے چلنا پڑتا ہمیں اور ہم اپنے بچوں کو اس راہ پہ چلنے کی آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس راہ پہ چلنے کی کوشس کرتے ہیں چلانے کی کوشس کرتے ہیں ہم خود چلنے کی کوشس کرتے ہیں اور ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ آگے یہ ٹیکنالوجی آگے ترقی کرتا رہے بڑھتا رہے اس سے ہمارا ہی ہم انسان کا ہی فائدہ ہوتا ہے